नहीं भाई अच्छा नही सेमसंग कैसे अच्छा है भाई न्यू आइ आई उसकी जो टी वी है ना वो बेश्ट है क्या है देख क्या है उस में तीन साल की तो वारेंटी है और उस में न्यू फीचर्स भी हैं बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तुझे फुल्ल एंडरॉयड टी वी है भाई कहीं से कहीं तक तुझे प्रोब्लम भी नहीं होगी उस में बहुत अच्छी टी वी है

कोइ भी दिक्कत होती है सोरूम पर ले जाओ नहीं भाई अच्छा फीडबैक है उसका तो न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे फुल्ल एंडरॉयड है मोबाइल कनेक्टेड कर के चला सकते हो

हाँ देख लो वही टी वी देख लो है ना वही सन